ہائے ہاں ہیلو ہیلو ہیلو جی زہرہ سے بات ہو رہی ہے میری زہرہ ہوٹل سے جی ہاں میں نے ابھی بریانی اور چلی پٹیٹو وغیرہ بک کرایا ہے

تو مطلب اس میں جو ہے ساری چیزیں آپ ڈال دیجیے گا جو اضافی چیزیں ہیں جیسے چٹنی سوس وغیرہ تاکہ جو ہے اچھا رہے چونکہ میری وتھ فیملی ہوں تو فیملی کے لوگ جو ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ سوس کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو پلیز برائے مہربانی آپ جو ہے نا سوس ڈالنا اور دھنیا کی چٹنی اسپیشلی دھنیا کی چٹنی جی ہاں جی جی اسپیشلی دھنیا کی چٹنی ساری چیزیں بھول جائیں اب بھول جائیں کوئی بات نہیں چلے گا لیکن دھنیا کی چٹنی نا بھولیں کیونکہ میرے بچے کو بہت پسند ہے جی جی جی مہربانی جی شکریہ